औ सुपौलके मुख्य फसिल अहाँके गहुमके उपजा होइत अछि जाहिमे किसान जाइ छलै हँ खेत आओर गहुमके रोप करै छलै हँ जे हुनका लेल किछु किछु दिक्कतके सामनो करैत अछि सुपौलवासी जाहिलए हुनकासबके मिट्टीके चेक करेलखिन ओहिसँ हुनकामे कि कि जरूरी आवश्यक खाद आवश्यक साधन वगैरह वगैरह जतेक भी चीज छलै हँ ओकर निवारण करै अछि जाहिमे अभी उपजा बाड़ी बढ़िआँसँ चलि रहल अछि सुपौलमे जाहिमे गहूमके खेती एहिबेर बहुत बढ़िआँ भेलैए हँ जे सुपौलके चर्चे नहि छलै हँ फसिलके रूपमे